इसकुलके समयमे सबसँ हमर जे महत्वपूर्ण आओर हमर दिलसँ जुड़ल जे सब्जेक्ट रहय ओ रहल गणितके गणित हमरा बहुत ही नीक लागैत रहै आओर गणितमे हम अपन पूरा क्लासमे सबसँ आगा रहू गणित के हरेक पहलू हरेक चीजसँ हमरा लगाव अछि गणित सँ लए कऽ गणितसँ हम जे छै ग्रेजुएशन तक कयलहुँ गणित हमर फेवरेट विषय यऽ गणितमे हमरा बहुत ही अधिक नीक लागैत रहय गणितके अलग अलग सब्जेक्ट ओकर अलग अलग नोक झोक अलग अलग जुड़ावसँ हमरा बहुत ही उत्सुकता जागैत रहै ओकरा आओर जानकारी हासिल करै के लिए हम अलग अलग शिक्षकसँ जुरलहुँ आओर अलग अलग सामाजिक जे छै गणितसँ जुड़लहुँ आओर हरेक शिक्षकसँ हमरा किछु नया ओहिके अन्दर किछु नया सिखै लेल मिलल गणितमे हम हरेक चीजसँ हरेक कक्षामे जे छै सफल रहलहुँ आओर गणितमे एखन तक सफल छी गणितसँ जुड़ल छी आओर गणितसँ जुड़ल रहब